आंनि माखासे मोजां मोननाय नाफोरा जाबाय नास्राय नाथुर ओमफ्राय बोथिया ओमफ्राय लकेल नाया बेफोरो ओमफ्राय बेनि अनगायै ना बामि ना मागुर लकेल मागुर ओमफ्राय ना सालानिब्ला फांखास फामप्लेट बिदिनो बेफोरखौ गोथाव मोनो आरो आरो ओमफ्राय बिसोरो ना बोथियाआबो सायनाङा आइसा गारनाङा जानोबो गोथाव गोथां गोथांबा ओरैनो बुथारनानैल' सुनानै जानांगौ सुबो गैया सुआ दं थेवबो फिसा फिसासो होनबाबो नांसवा आरो बिदिनो नास्रायफोराबो बिदिनो फिसा फिसा सु गैया बामिफोराबो बिदिनो नाथुराबो खर'ल' गारनांगौ ओमफ्राय ना गिदिराबो बिदिनो गोथाव जेनेबा सु गिदिर गिदिर थाब्लाबो फिसा फिसा दालाइ गोनां सुआ थाया जानो गोथाव रस गोनां नास्रायफोराथ' बोथियाफोराथ' रस गोनांसिन रस गोनां जासिनो जेजोंबो जानोबो मिलायसिनो बिसोरो जेखि मैगंजों एबा ओंख्रि ओंख्रिजोंनो जाया मानो नास्राय बामि नाथुर ना बोथिया बिसोरो मिलायसिनो गोरोबसिनो ना फांखासआबो गोथाव मानो होनोबा बेनियाव सु थाया फिसा फिसाल' थायो ओरैनो सिदा सिदा सु गोलाव गोलाव बिदियाल' थायो दालाय दासा सुआ थाया बेनि थाखायनो आं जानो मोजां मोनो एबा बयबो जानो मोजां मोनो